मां ज्योति आनंद दास रामचंदाणी मैसण जिले में मुंहिंजो ॼनमु थियो हुओ मुंहिंजो ॼनमु मुंहिंजे नानाणनि में थियो हूंदो थियो हुओ मुंहिंजी मम्मी साउरनि में ॾाढी दुखी हुई हिन करे पंहिंजो शहरु छॾे पेकनि सां अची रही हुई उन खां पोइ असां ॿिनि भाउ भेनरुनि जो ॼनमु मेहसाणा ज़िले में थियो असां ॾाढा दुख ॾिसी वॾा थियासीं पीउ में कुझु बि चाढ़ो न हुओ इन करे माउ असांखे पुरिया करे वॾो कयो आहे मम्मी कपिड़ा विकणंदी हुई सिलाई सेखरींदी हुई स्टीच सेखारिंदी हुई इलाही छोकरियूं कुआरियूं जेके हुयूं सोसाइटीअ में उहे सिखण ईंदी हुयूं सभु तारीफ़ु कंदा हुआ मुंहिंजी मम्मीअ जी असांखे लाइयूं चाढ़ियूं ॾेखारे पंहिंजी माउ ॾाढो सुठे नमूने सुठा संस्कार ॾेई करे वॾो कयईं पप्पा मुंहिंजो कंहिं दुकान ते जॉब कंदा हुआ पोइ असां किराए जे मकान में रहंदा हुआसीं टे चारि जॻहियूं मटण खां पोइ असांखे कंहिं सलाह ॾिनी त तव्हां सरकारी जॻह में फॉम भरियो मुंहिंजी मम्मीअ पंहिंजो सोन विकिणे करे हिमत करे उहो फॉम भरियो भॻिवान जी दया सां उहो असांजो जॻह साढे टीह हज़ार में लॻी पो बड़ी मुश्किलयुनि सां हितां हुता करे बैंक मां लोन पास कराए उहा जॻह ठाहिराए असां हुते रहणु वियासीं मां पढ़ाईअ में ॾाढी होश्यारु हूंदी हुअमि मुंहिंजो बि सुपिनो हूंदो हुओ त मां बि पढ़ी लिखी कुझु वॾी टीचर या कुझु बि कंहिं सुठी पोस्ट ते जॉब कयां पर किस्मत असांखे साथ न ॾिनो हिन करे मुंहिंजी शादी जल्दी थी वई शादीअ खां पोइ असां ॾाढियूं लाहियूं चढ़ियूं ॾिठियूं मुंहिंजा हस्बैंड सुठा बढ़िया माण्हू हुआ सभु सुठे घर में मुंहिंजी शादी थी उन में मूंखे टे ॾेर हिकु निणान ससु सहुरो सभु असां जॉइंट फैमिलीअ में रहंदा हुआसीं पहिरियूं असां अहमदाबाद रवंदा हुआसीं कृष्णा नगर पोइ असां धीरे धीरे सभु हिते सूरत शिफ्ट थी वियासीं मुंहिंजे घर मेंटे ॾेराणियूं निणान ससु सहुरो सभु आहिनि सभु ॾाढा सुठा आहिनि असां ॾाढी सुठी फैमिली मां बिलॉन्ग कंदा आहियूं हाणे असां केॾी महिल बि दिलि थींदी आहे त असां चारि ई ॾेराणियूं पाण में गॾु थी करे पंहिंजी पंहिंजी आइटम ठाहे करे हिकु ॿिए जे घर वेंदा आहियूं केॾी महिल गाडन में केॾी महिल पिचर में केॾी महिल किते डुमस वेंदा आहियूं हुते असां पाण ई पाण में ख़िली मज़ाक करे ॾाढो इंजॉय कंदा आहियूं हर आतवार ते असां निरंकारी संत मंडल में भवन में सतसंग ते वेंदा आहियूं हुते बि असां ॾाढी मज़ा करे ईंदा आहियूं हुन खां पोइ मुंहिंजी गुड़िया केॾी केॾी महिल मुंहिंजे घर ईंदी आहे उहा आई सी आई सी बैंक में जॉब कंदी आहे उआ हफ़्ते में टे चारि दफा मूंसां मिलणु ईंदी आहे मुंहिंजी गुड़िया मुंहिंजे लाइ मुंहिंजी अख़ियुनि जो तारो आहे उहा मिली करे असां गॾु मिसे रोटी खाईंदा आहियूं सभु मूंखे बि घणेई हैल्प कंदी आहे असां पाण में घुमी फिरी सभिनी हंधि घुमणु फिरणु वेंदा आहियूं केॾी महिल मॉल में केॾी महिल मंदर ते केॾी महिल आउट ऑफ स्टेशन बि असांखे घुमणु माउ पीउ खे वठी हलंदी आहे पोइ असां हुते ॾाढो मज़ो कंदा आहियूं मुंहिंजी धीउ ॾाढी सुठे घर में शादी कई वई आहे उते उहा ख़ूब सुखी आहे जॾहिं ईंदी आहे तॾहिं सुख दुख जूं सभु ॻाल्हियूं पंहिंजे माउ पीउ खे अची ॿुधाईंदी आहे ऑफिस में बि उहा ॾाढो इंजॉय कंदी आहे हाणे मुंहिंजी हिकड़ी इच्छा आहे मुंहिंजी गुड़िया खे ॿ ॿार ॼमनि ऐं मां नानी ठही वञा पोइ बसि मां सुख जो सुख जी ज़िंदगी बिताइणु चाहियां थी मूंखे ॿाहिरि घुमण जो बि ॾाढो शौक़ु आहे पर मुंहिंजी तबीअत ठीकु न रहंदी आहे इन करे किते बि अचण वञण लाए ॾाढी मूंखे प्रॉब्लम थींदी आहे मुंहिंजा हस्बैंड ॾाढा सुठा आहिनि जिते चवा हुते मूंखे वठी हलंदा आहिनि जेको शइ ते हथु रखा उहा शइ मुंहिंजे लाइ हाज़िर थी वेंदी आहे चवंदी आहियां ऐं न अॼु त मूंखां रोटी नथी पुजेव त पोइ चवंदा आहिनि बसि तू रगो हुक़ुमु कर तू जिते चईं हुते मां तोखे वठी हलंदुमि ब्ई ॼणा असां खाई पी वरी वञी अन्नपुर्णा मंदर ते वेही रहंदा आहियूं ऐं इंजॉय कंदा आहियूं राति जो ॾह यारेहं बजे घरु ईंदा आहियूं मुंहिंजा हस्बैंड चाहिं जा ॾाढा शौक़ीन आहिनि जेॾी म्लहि बि रंधिणे में वञा ओॾी महिल चवंदा ज्योति चाहिं त ठाए चाहिं पियारे ती चाहिं बिना त मूंखे बिल्कुलु न हलंदो वरी चाय वरी चाहिं चाहिं चाहिं चाहिं बसि सॼो ॾींहुं चाय पीअंदा आहिनि ऐं ख़ुशि रहंदा आहिनि वरी उहे पंहिंजे धंधे ते वेंदा आहिनि वरी ईंदा आहिनि असां ॿई इंजॉय कंदा आहियूं हाणे थोरो टाइम पहिरियों राखीअ ते मां पेके वई हुअमि हुते बि ॾाढो मज़ो करे आयमि मां हुते मुंहिंजा नानाणा आहिनि मुंहिंजा भाउर भाजायूं मुंहिंजी मासातूं मारोटूं मामा सभु ॾाढा सुठा आहिनि सिकु प्रेम ॾाढी सुठी ॾींदा आहिनि मूंखे जॾहिं बि वञा पेके तॾहिं चवंदा आहिनि अच न अहमदाबाद घुमी वञु अहमदाबाद घुमी वञु वरी उहा ई हिकु आखाणी उन खे मां चवंदी आहियां भई आहे न मां त तव्हांजे घर अची न सघंदमि मुंहिंजो हिते ई वक़्तु पूरो थो थी थो वञे बसि मम्मीअ सां ई मिलण आई आहियां वरी पोइ वरी चवंदा आहिनि वारम वार अच न घुमी वञु घुमी वञु पर मूंखे न को टाइम हूंदो आहे न को मूंखे पंहिंजो शरीर ई साथ ॾींदो आहे जो मां हुननि जे घर वञी ऐं ॿ टे रातियूं टिका मुंहिंजी मासी मुंहिंजा मासड़ सब ॾाढा सुठा आहिनि मुंहिंजी स्कूल लाइफ बि ॾाढी सुठी हूंदी हुई अठे खां ॿारहं मां हाई स्कूल में जॾहिं एडमिशन वरितो तॾहिं सरकारी स्कूल मां हाई इस्कूल में वियमि त मूंखे अहिड़ी ख़ुशी पई थिए भई हाणे मां हाई स्कूल में पढ़ंदमि बसि पोइ त अहिड़ो कोई वारो वरी वियो अठे खां ॿारे दर्जे में सदा ई मां नंबर वन हूंदी हुअमि हर कॉम्पिटिशन में फस्ट अचण जी कोशिशि कंदी हुअमि मां उहो लॻभॻि ईंदी बि हुअमि कविताउनि में रीडिंग में कुझु अहिड़ा पेराग्राफ लिखणा हूंदा हुआ सभु कुझु लिखंदी हुअमि उन में लॻभॻि फस्ट ईंदी हुअमि सभु टीचर ऐं सर मुंहिंजी ॾाढी तारीफ़ कंदा हुआ ॿारहं दर्जे में सॼी स्कूल में मां सैकेंड नंबर आई हुअसि पोइ बसि फस्ट ईयर ई पढ़ियमि त मुंहिंजी सॻाई थी वई हुन खां पोइ त हाणे बि असां आरितवारु ॾींहुं डूमस हली वेंदा आहियूं डूमस में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे परे परे समुंड जी छोलियूं ॾिसणु ईंदियूं आहिनि ऐं स्टीमर बि ॾिसणु ईंदा आहिनि उते वञी करे असां मकई वेल मेगी वग़ैरह खाई करे बढ़िया कंदा मज़ो कंदा आहियूं हाणे थोरो टाइम अॻु मुंहिंजी भाजाई भाइटी ऐं मां घुमणु आहियां हुआ त असां हुननि खे बि वठी विया हुआसीं डूमस पोइ हुते असां ॾाढो मज़ो कयो हुओ थोरो टाइम अॻु मुंहिंजी गुड़िया मुंहिंजे घर घुमणु आई हुई त मूंखे तीथल वठी हली हुई तीथल ॾाढो सुठो ॾिसण जो स्थल आहे हुते बि समुंडु आहे साईं बाबा जो मंदरु आहे स्वामी नारायण जो मंदरु आहे उहो घुमी फिरी ट्रेन में विया हुआसीं पोइ वरी रिटर्न बि ट्रेन में ई आहियासीं खमण ढोकला फाफड़ा सब खाधो उन खां पोइ राति जो अची करे घर पहुतासीं थोरो टाइम अॻु जॾहिं मुंहिंजा पप्पा हयात हुआ तॾहिं मुंहिंजो भाउ भाजाई असांखे हरिद्वार वठी हलिया हुआ असां ट्रेन में ॾाढो मज़ो कयो हुओ हितां खां दिल्ली दिल्ली खां हरिद्वार वियासीं हरिद्वार में ॾाढो मस्तु गंगा सनानु कयो हुन खां पोइ माई चयो मांस मूंखे अमृतसर वठी हल पोइ अमृतसर मां घुमी फिरी असां दिल्लीअ खां अलॻि थी वियासीं उहे पंहिंजे घर विया असां पांजे घर आयासीं थोरो टाइम अॻु असां पंहिंजी फैमिली ट्रिप लाइ शिरडी विया हुआसीं हुते बि असां पंहिंजी मिनी बस कराई हुई हुते असांखे ॾाढो मज़ो आयो हुओ पंहिंजी मिनी बस कराए हितां मुंहिंजा सॼी सॼी मुंहिंजी फैमिली टे चारि टे ॾेर ॾेराणी हुननि जा ॿार वरी हुता आई वे ता असां पंहिंजी निणान खे ऐं निणान जा ॿारनि खे मुंहिंजी चाची ससु आहे मुंहिंजी बि ॿी सोटाणी ॾेराणी आहे हुननि खे असां गॾु पाण सां गॾु वठी ऐं अंक्लेश्वर वियासीं हुते असांजा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज निरंकारी भवन जा महाराज अचणु वारा हुआ हुते असां बस में वियासीं हुते बाबा जी जो दर्शन कयासीं ऐं हुते घुमी फिरी वरी पोइ रिटन आहियासी रिटर्न अचणु महिल असां दमण समुंड ॾिसण बिठासीं समुंडु ॾिसी पोइ वरी रिटन थियासीं राति जो अची घरु पहुंतासी हाणे थोरो टाइम अॻु ई मुंहिंजी गुड़िया जी शादी थी तॾहिं असां ॾाजो ठाहिण जी त्यारी कयूं पिया ॾाढो तकड़ में ई मोहरत निकरी वियो हुन खां पोइ बसि अहिड़ी त ॾुक पाती वरी हाणे बसि ॾेढ ॿी महिने में ई ॾाजो ठाहिणो आहे त ॾाजो ठाहिण लाए असां हर हंधि घुमंदा फिरंदा वियासीं पर असांखे पंहिंजे ई कैपेसिटी अनुसार ॾाजो ठाहिणो हुओ हिन करे असां चौटा बाज़ारि ई पसंद कयो रोज़ु हर रोज़ु वेंदा हुआसीं विच में बारिशूं बि अची वियूं पर एॾो मज़ो ईंदो हुओ केॾी महिल ऑटो में केॾी महिल बस में वञी करे असां ॿई माउ धीअरु सुठे नमूने पांजे बजट में ॾाजो ठाहे आहियासीं हिकु दफ़ो त ॾाजो ठाहिण वियासीं त फुल बरसाति पइजी वई अहिड़ा त फातासी हुते ॿई हिकु ॿे जे मुंहं में निहारे करे खिलऊं खिल ई न बिहे असांजी उने खां पोइ घुमी फिरी जेॾी महिल बि कुझु बि कपिड़ा वठे पई त ईअं पई चए मम्मी हाणे ईअं त तव्हांखे ई फिटिंग करणो पवंदो वरी अची सहकंदी सहकंदी घर अधु रोटी ठाए वञा अधु रोटी ठाहियां अची करे वरी अची गुड़िया जूं सॼियूं ये कुर्तियूं वग़ैरह फिट कया उने खां पोइ वरी फटाफट बैगुन में रखंदी वञा ठाहींदी वञा वरी वरी ॿिए ॾींहुं वरी ॿियों सुबुहु थिए वरी वञूं ठाहिणु बैगूं वरतियूं जुता वरिता पर्स वरिता सभु कुझु वरितो ऐं उन खां पो घणे ई कुझु सन्हियूं सन्हियूं शयूं हुयूं उहे बि सभु कुझु वठी ऐं इन खे थोरो घणो पंहिंजे बजट जे हिसाब सां ॾाजो त्यारु करे ॾिनोमांस मुंहिंजी गुड़िया खे मुंहिंजी ही पसंद गी वणंदी आहे जिते बि कुझु बि थिए मम्मी तव्हां हलो मम्मी तव्हां हलो ईअं करे पकिड़े करे वठी हलंदी आहे कहिड़ो बि सूरत में कहिड़ो बि कमु हुजे खसी सिकड़ी जॉब में इंटरव्यू ॾियणो हूंदो अथसि तॾहिं बि पकिड़े करे मूंखे ई वठी हलंदी आहे चवंदी आहे ऐं न मम्मी तव्हां हलो बसि पो गॾु वञी करे असां मज़ो बि करे ईंदा आहियूं इंटरव्यू बि ॾेई ईंदा आहियूं मज़ो करे ऐं लॻभॻि उहो इंटरव्यू ॾेई करे पास बि थी वेंदी आहे